دلی میں فنون اور دستکاری کا شعبۂ ریاست کی ثقافتی شناخت اور ورثے میں ایک ایک نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے دلی میں نہ صرف ہندوستان کا دارلکومت ہے بلکہ ایک قسم ایک قدیم تاریخی اور ثقافتی مرکز بھی ہے جہاں مختلف اداروں کی تہذیبوں اور ثقافتوں نے جنم لیا اور پہلا پھلا پھولا فنونِ لطیفہ اور دستکاری اس تہذیبی سفر کا لازمی جزو ہے تفصیل درج ہے ثقافتی ورثے کی نمائندگی دلی کے دستکار اور فنون لطیفہ شہر کے گہرے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی ایک نمائندگی کرتے ہیں مغلیہ دور سے لے کر موجودہ دور تک دلی کے مصوری خطاطی سنگ تراشی اور قلعۂِ سازی اور زیور سازی جیسے فنون کو پروان چڑھاتے دیکھا ہے پرانی دلی کے گلیوں میں آج بھی آج بھی کئی کاریگر ایسے فنون کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جو صدیوں میں پرانے ہیں دھات کاری قبض قبضہ سازی اور زیور سازی دلی میں دستی دیہات کاری کندہ کاری بنارسی ساڑیاں زر دردوزی اور سنگ مرمر پر کام جیسے روایتی بند آج بھی نہایت مقبول ہے